गाइ एगो पोस पोसने छिए ओ गाइके चारा चारा आनिके दै छिए भुस्सा सुपर ईसब मिलाके ओहिके बाद मकइके दर्रा बनबै छिए ओकरा सिझाके सानी लगाके मिला दै छिए ओ कि कहै छै जे ठण्डा महिना ओकरा बढ़िआँसे बिछाओन देलहुँ चट्टी ओढ़ा देलहुँ जे गाइ अच्छा रहै बड़ा सौखसे गाइ पोसलिए जे गाइ माता कोना ठीक रहथिन तकर बाद कि कहै छै जे गरमी महिना ओकरा दुइ बेरके अस्लान करेलहुँ गाइके ओहिके बाद अथी कएलहुँ ठण्डामे बाँन्हलहुँ धूप नहि लागै जाहिसँ ओकरा शैम्पूसँ नहेलहुँ फेर गरमी महिना ओकरा ठण्डा ठण्डा खाना देलहुँ हरिअरी जनेरके कुट्टी देलहुँ मकइके कुट्टी देलहुँ जे ओ बढ़िआँ ओकरा स्व स्वस्थ ठीक रहै इएहसब कऽके हुनका गाइ माताके पोसने छिअनि जे बच्चा होइ ओहिसँ हमर परबस्ती केनाहु चलै वएहसब कऽ कऽ पोसने छिए जे केनाहु हरा खेतै तऽ ठीक रहतै चोकर किनिकऽ आनलहुँ से मिलेलहुँ दुन्नू टाइम ओकरा समयसे तीन बजेसे चारि बजे धरिलए बढ़िआँ खिआ पिआके तैआर रखलहुँ वएहसब कएलहुँ वएहसब अपन कऽ कऽ के पोसने रहै छिए बढ़िआँसँ दुन्नू टाइम खाना देलहुँ दर्रा दर्रा मकइके आटा छिटलहुँ चोकर छिटलहुँ छीटि छीटिके खुएलहुँ जे कोना बढ़िआँसे खाके रहै तैआरी ओकरा घर गरमीके लेल घूरा कऽ देलहुँ जे ओहिमे देह गरमाएल रहतै गाइके पशुके धूपमे निकाललहुँ फेरो जइसे अच्छा रहै धूप महिना रहल तऽ फेर ठण्डामे बन्हलहुँ दुइ बेरकेअस्लान करेलहुँ जे केनाहु ओ दम्मे नहि इएहसब कऽ कऽके गाइ माताके पोसै छिअनि गाइ तऽ बहुत सुन्दर छै जे गाइएके दूधसे सबचीज होइ छै बढ़िआँसँ बढ़िआँ काज गाइएके दूधसे भेल गाइके घी गाइके गोबर एगो एकादशिओ वर्त करै छै लोक तऽ वएहसबसे पारण करै छै कोनो भी पूजा पाठ भेल तऽ गाइके दूध गाइके दही गाइके घिउ सबचीज अति उत्तम गाइके गोबर गाइके गोँत सबसँ प्रिय छै दुनिआमे जाहिके समान गङ्गाजल भेलै ताहिके समान गाइके मूत्र या गोबरो सबचीज काम पड़ै छै हर बिधमे हर पूजा पाठमे ओ काम अएबे करै छै एहिके दुआरे गाइ पोसने छिए जे गाइके स्वस्थ ठीक रहै जे गाइए दुनिआमे छथिन माइ गाइ दुइएगो तऽ जग राखने छै दुनिआमे एहि दुआरे गाइके सेवा बहुत सुन्दर छै गाइके सेवा हर आदमी करू गाइसनक प्रिय गाइसनक पवित्र कोनो वस्तु नहि छै दुनिआमे एगो गङ्गा छथिन कि गाइ दुइगो चीज एहि दुनिआमे बहुत प्रिय छथिन बहुत पवित्र भेलखिन ई दुन्नू चीजके पवित्रके तरह पोसन पालन सबचीज करिऔ सबचीज आनन्दसे रखिऔ